हम बकरी पोसै छी मधेपुरा जिलासे बोलै छिए हम हम बकरी पा पोसै छिए तऽ बकरीके छओ महिना सालभरि पोसै छिए तब छओ महिनामे बकरी बच्चा दै छै तऽ ओकरा फेरो खाना उना दै छिए ओकरा पालै छिए दूध आओर पिलबै छिए ओकरा चरबैलए जाए छिए घास काटिके खिलबै छिए तब ओकरा बड़ा करै छिए तब ओकरा हमरा आओरके बजारमे जाए छिए बेचै छिए ओहिसे दुइ पइसा दुइ सेर होइ छै ओहिसे बच्चा सभकेँ खिलाबै छिए अच्छासे छोटा बच्चा छै हमरा ओकरा पालै छिए गाइ पोसलिए गाइ एगो लेलिए गाइ लेलिए ओकरा गाइ छोटकेमे लेलिए गाइके पोसलिए सालभरि तब ओकरा सिमिन दिएलिए बच्चा भेलै बच्चा भेलै तऽ दुइ किलो दूध भोर दुहै छिए दुइ किलो साँझ दुहै छिए ओकरा बेचै छिए ओहिसे पइसा होइ छै गामघरके लोको सभकेँ कहै छिए जे एहने करऽ एहनेमे फैदा होतऽ ई काम करबहक तऽ तोहरा फैदा होतऽ तऽ गामोघरके लोकसभ ई बात कहै छै पोसै छै जकरा जे बात कहै छिए दीदी अहाँ एँ बैठल किएक रहै छिए अहाँ एगो बकरिए पोसि लिअऽ ओहोसे दुइ पइसा दुइ सेरके आमदनी हैत तऽ भुखे नहि मरब खाएब पियब बढ़िआँसे रहब बाल बच्चाकेँ पढ़ाएब लिखाएब अच्छासे राखब अच्छा शिक्षा देब बच्चा सभकेँ दिदिओसभ ई बास पोसै छै हमहूँ पालै छिए मुरगिए पोसि लै छिए दस टा बारह टा मुरगी पोसि लै छिए ओकरा मुरगीके अण्डा पाड़ै छै ओकरा बैठबै छिए चौदह दिनपर बच्चा उठबै छै चौदह एकै एकैस दिनपर बच्चा उठबै छै ओकरा पोसै छिए नमहर करै छिए फेर ओकरा अपनो खाइ छिए बेचबो करै छिए ओहिसे पइसो भए जाए छै ओ पइसा लैके बच्चो सभकेँ पढ़बै छिए मालिक सहैब कमबै छै तऽ ओहिसे एक पइसा बचत भए जाए छै टेन्शन नहि होइ छै आओर जँ हम आओरके नहि काम धन्धा करबै नहि ईसब पोसबै नहि मुरगा मुरगी पोसबै तऽ हेतै मरगी पोसै छिए ब बत्तख पोसै छिए तऽ बत्तखके अण्डा पाड़ै छै तऽ मुरगिएके बैठै दै छै मुरगिए उठबै छै मुरगिए पालै छै ओकर बच्चा गाइ पोसै छिए बाधमे घास भुस्सालए जाए छिए लाबै छिए ओकरा कुट्टी काटै छिए मालके गाइके खिआबै छिए घास पानि पिलाबै छिए बाल बच्चा अरामसे जिनगी काटै छै कि करबै घरमे बैठनेसे कोनो बिजनेस भए सकै छै घरमे बैठनेसे एक टका होबै सकै छै नहि हम कतहु जएबै कतहु एगो कामे करबै तबे ने हमरा एक पइसा हेतै एक पइसाके उन्नतिमे हेबै अरामसे रहबै अरामसे खएबै ककरोलग हाथ फैलाबैलए नहि जएबै ककरो मोहताजमे नहि रहबै पहिले हिण्डै हमरा आओरकेँ नहि रहै ओतेक बुधिके शादी बिआह भेलै हमरा आओरके कमे उमरिमे माइ नहि रहै माइ मरि गेलै बाप रहै शादी बिआह करि देलकै हमरा आओरके कमे उमरिमे अएलिए ससुरारि ससुरारिओमे गरीब रहिए अच्छासे दुल्हो परिवार नहि कमाबै रहै अच्छासे नहि देखभाल करै रहै तऽ हमरो आओरके धीरे धीरे गाइ पोसि लेलिए गाइ पोसि लेलिए गाइमे दुइ पइसा देखै लागलिए धीरे धीरे बकरी पोसि लेलिए एकटा बकरीसे चारि टा बकरी भए गेलै वएह चारि टा पाँच टा बकरी रखै छिए मुरगा मुरगी पोसै छिए धीरे धीरे बाल बच्चाकेँ ओहिने ओहिने करिके ओहिने कष्ट मोसिबतसे बाल बच्चाकेँ पोसलिए कनिटा पढ़ाइओ लिखै लेलिए बच्चा सभकेँ ओकरा आओरकेँ लुरि आओर सिखैलिए बच्चा सभकेँ बाहर भेजलिए बच्चा सभकेँ बच्चासभ बाहर जाए छै शादी बिआह करलिए पोता पोती छओ टा भेलै सभटा बढ़िआँसे रहै छै आब बढ़िआँ शिक्षा दै छिए ओही हिसाबसे गामो समाजके लोकसभकेँ कहै छिए हमे एना करलिए दीदी भइआ एना करलिए एना करऽ ओहिमे बरक्कत हेतऽ ओ झूठ साँच नहि बोली आधा इमान तऽ छै झूठ बोलैसे तोहरा आओरके झूठ नहि बोली झूठसे बचऽ इएहसब बात हमरा आओरके शिक्षा दैत रहै छिए कि करबै हमरा आओरके तऽ पढ़ल लिखल नहि रहिए माइ रहै हमरा आओरके पढ़ेतिए लिखेतिए हमरा आओरके तऽ पढ़ल लिखल नहि छिए हमरा आओरके औँठा छाप छिए पढ़ल लिखल तऽ नहि छिए तऽ हमरा आओरके जएह होतै काम दिमागमे पढ़ल लिखल थोड़े छिए जे कतहु पढ़ल लिखलवला नोकरी करै लागबै हमरा आओरके जएह दिमागमे अएतै वएह ने तऽ अच्छेसे गुजर काटै छिए नहिओँ छिए पढ़ल लिखल ओतना दिमाग रखै छिए अपना दिमागसे बाल बच्चाकेँ अपना चलाबै छिए जे भुखल नहि रहऽ बाल बच्चा सुखी जिनगी काटऽ बाल बच्चाकेँ ओतना समझाबै छिए बालो बच्चा गामो समाजके अड़ोसिओ पड़ोसिओ दरो दिआद सभकेँ कहै छिए तऽ बात आओर हकीकत एहन नहि छै जे नहि रखै छै कोइ रखै छै बात हमरा आओरके ओहि हिसाबसे बोलै छिए ओहि हिसाबसे कहै छिए तऽ बाल बच्चा रखै छै बात आओर गामो समाजके लोकसभ रखै छै दिदिओ भइआकेँ कहै छिए कि कहबै इएह बात ने कहबै बढ़िआँसे रहऽ बढ़िआँसे दुइ पइसा दुइ सेर कमबऽ खेती किसान केहन होइ छै